जी हाँ ऐसे लोगों को इतिहास में मैं जानता हूँ जिन्होंने लड़ाई में भाग ले कर बहुत परेशानियाँ और अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास किया सब से पहले नाम जो आता है महाणा प्रताप का आता है जिन्होंने अपने युद्ध के दौरान ऐसे स्थानों में प्रवास किया या प्रवास किया जहाँ पर उन्होंने गेहूँ की रोटी तक जो सब के लिए नसीब होती है उन्हें वो नसीब नहीं थी और उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखते हुए घास की रोटी तक खाई जो इतिहास में हमें सुनने में मिलता है दूसरा नाम इसमें महारानी लक्ष्मी बाई का आता है जिन्होंने लड़ाई के दौरान ग्वालियर तक आ कर अपने जीवन को क़ुर्बान किया